ٹیکنالوجی میں تبدیلی آنا بہت ہی عام بات ہے ٹیکنالوجی میں تبدیلیاں ہمیں روزمرہ کی زندگی میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں ٹیکنالوجی کے بنا چلنے والی ایسی کوئی جگہ نہیں جو ہمیں نہ دیکھنے کو ملیں جیسے فیکٹریز اسکول اسپتال یہاں تک کہ گاؤں میں کسان بھی اب بہت سی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہل کی جگہ ٹیکٹر آ رہے کی جگہ کٹر وغیرہ میری اب تک کی زندگی میں بہت سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو ٹیکنالوجی میں دیکھنے کو مل ملی ہیں جیسے اے آئی کا فنکشن موبائل فون اور کمپیوٹرم اڈیٹنگ کا فنکشن ہونا اور میلوں دور بیٹھے لوگوں سے دیکھ کر ویڈیو کال پر بات کرنا ٹیکنالوجی ہمیں بہت سی باتوں سے متأثر کراتی ہے جیسے اے آئی کا فنکشن سے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور وقت بچ جاتا ہے ٹیکنالوجی ہماری زندگی کے لیے اچھی بھی ہے بری بھی ہے مگر شرط یہ ہے کہ ہم اسے ایسی کس جگہ استعمال کرتے ہیں